ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں وہ تو مل جائے گا نہیں وہ ابھی نہیں ہے ہاں وہ مل جائے گا ابھی تو اسٹاک میں ختم ہے منگوائے ہیں آرڈر کیے ہیں آئے گا تو مل جائے گا آپ کو دیکھیے دو دن تک میں آپ کو مل جائے گا دیکھیے ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کریں گے آ جائے گا تو مل جائے گا ہاں وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے شاپ پہ بھیجتے ہیں آپ کو دو دن تک میں مل جائے گا سر دربھنگا ہمارا شاپ تو کھلتی ہے دس بجے بند جو ہے وہ ہی رکھیے نا گیارہ بجے ہاں ہوم ڈلیوری ہو جائے گا

کروا دیں گے مگر ہوم ڈلیوری کا الگ سے چارج لگے گا ہوں اچھا چلیے دیکھیے کل ہاں کل کروا دیں گے ٹھیک ہے